जय झूलेलाल हूअं फ़िल्मूं त ॾाढियूं सारियूं हूंदियूं आहिनि कुझु पारिवारिक हूंदियूं आहिनि कुझु घरेलू कुझु मस्ती मज़ाक़ वारियूं कुझु डरावनियूं बि हूंदियूं आहिनि कुझु फ़िल्मुसि विज्ञान जे मथां हूंदियूं आहिनि कुझु काल्पनिक हूंदियूं आहिनि कुझु सची घटना ते बि आधारित फिल्मूं हूंदियूं आहिनि पर मूंखे घरेलू ऐं मज़ाकिया फ़िल्मूं ॾिसण जो शौक़ु आहे मूंखे उहे फिल्मूं ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि मुंहिंजूं कुझु वणंदड़ फ़िल्मुनि जो नालो आहे जीअं त हम साथ साथ है हम आपके है कौन हेरा फ़ेरी इहे फ़िल्मूं मूंखे वधीक पसंदि आहिनि हिन फिल्मुनि में ॾाढो सुठो संदेश ॾिनल आहे जीअं त वक़्ति बदिली सघे थो पर असांखे हमेशह असांजे परिवार सां गॾु रहणु घुरिजे हर ख़ुशी हर ग़मीअ में असांखे उन्हनि सां गॾु हलणु घुरिजे जेको परिवार हमेशह गॾु रहंदो आहे उहो ई सुखियो ऐं भाॻियो भरियो हूंदो आहे परिवार सां गॾु ई सभु ख़ुशियूं पूरियूं थियनि थियूं मुश्किलातुनि में परिवार ई असांखे संभाले था सघनि ऐं असांखे पूरो था करनि इनकरे मूंखे पारिवारिक फ़िल्मूं ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि हिन सां गॾु गॾु मूंखे मस्ती मज़ाक़ वारियूं फ़िल्मूं बि ॾाढियूं वणंदियूं आहिनि हुन मस्ती मज़ाक़ वारी फ़िल्मुनि जी वजह सां असांजो दिमाग़ु थोरो खुली वेंदो आहे थोरो असांखे सुठो लॻंदो आहे जय झूलेलाल